पहिरीं जे ज़माने में माइनि खे घूंघट पाइणो पवंदो हुओ ऐं उहा ॿाहिरि न निकिरी सघनि थियूं किथे ॾहें खां पोइ वञिणो हुजे त उन्हनि खे ॾह बार सोचिणो पवंदो ऐं जे कॾहिं पहिरियूं ख़बर पवंदी की हिन माईअ जे पेट में नियाणी आहे जा छोकिरी आहे त हुनखे मिस्केरेट कराए छॾींदा हुआ जा त ॼमी वञे त हुनखे खीरु प्यारे छॾींदा हुआ न त खीर में डुॿाए छॾींदा हुआ मतलबु त छोकिरी पैदा करण न ॾींदा हुआ ऐं हाणे जे ज़माने में अहिड़ो कुझु बि काने अॼुकल्ह नौकिरी कनि थियूं छोकिरियूं किथे आई सी ऑफ़िसर आहिनि किथे डॉक्टर आहिनि किथे ऐं किथे पुलिस वारियूं थी वेयूं आहिनि ऐं किथे त ॾिस त जहाज पेयूं थी उॾाइनि किथे कुझु थियूं कनि पर महिलाउनि खे हींअर अॻिया इलाही वधी वियो आहे ऐं जे कॾहिं को बुरी नज़र सां ॾिसे जा त हुनखे ख़राबु नज़र सां ॾिसे त हुनजे लाइ बि हेल्प नंबर ॾिनल आहे हिकु सौ एकयासी नंबर ॾिनल आहे जेका उहा फ़ोन करे करे पुलिस वारे सां अची करे उहा फ़ोन करे त उहे झटिपटि पुलिस वारा अची करे हुन सां ॻाल्हाए सघनि था ऐं उन्हनि खे हेल्प करे सघनि था छो त अॼुकल्ह महिला सुरक्षा वारनि इहो क़ाइदो कढियो आहे त जे कॾहिं का बि महिला खे छेड़ थी करे त हुनजे लाइ ए बिल्कुलु हू सख़्त ध्यानु ॾींदा आहिनि ऐं एयरपॉट गा ए गा खणंदा आहिनि ऐं ॿियों त महिला खे ॾाढो ॾाढो ॾाढो सुठो थी वियो आहे हींअर माइनि जे लाइ त भई बराबरि त ध्यानु ॾींदा आहिनि